हैलो आं जी हैलो आं केह् हाल ऐ अं केह् गल्ल ऐ तुसेंगी गुस्सा आंदा ऐ अच्छा तुस योगा करा करो अं अं गुस्सा नेईं करना होंदा थोह्ड़ा मतलब शांत रौह्ना होंदा पानी बगैरा मतलब की गुस्सा आंदा जेल्लै पानी पीना चाहिदा ते योगा करा करो सबेरे उट्ठियै सबेरे शामीं दो टाईम लोम विलोम प्रणानयम आसन फिर आं योगा करने कन्नै की ऐल्ली गुस्से दा बड़ा फर्क पौंदा ऐ भ्रामरी एह् सारे योगा आसन जेह्ड़े करा करो तुसें ते बाकी अपना शांति पाठ करना ते कन्नै मतलब थोह्ड़ा दिमाग गी शांति दिंदी ते कन्नै गुस्सा घट्ट आंदा अं